साढ़ी डोगरी भाशा इत्थैं एह् लोकें गी बोलना ई नी औंदी आपूं नी बोलना औंदी ते कुसै गी केह् सखाना के बाकी इंडियां जेह्ड़े अग्गें पिच्छें दुइयां साढ़ियां स्टेटां न उ'नें केह् सिक्खना अज्जकल दियां मावां जेह्ड़ियां न ओह् अपने बच्चें नी सखादियां डोगरी मि नी लगदा कि जेह्ड़ियां अज्जकल दियां कुड़ियां इ'नें डोगरी बोलना औंदी होग जां इ'नें डोगरी दे बारे च पता होग समझ नी लगदी कि केह् ऐ एड्डी शैल मिठ्ठी बोली ऐ साढ़ी एह् डोगरी दी अज्जकल बजार जंदियां तां बी इ'यां गल्लां करदियां भई यह चीज़ कैसे है तुस डोगरी बोलो हा अपने डोगरें ने खड़ोते दे ओह् बोलगे पता लग्गग बच्चें गी सखाओ हिंदी अंग्रेज़ी उ'नें स्कूल सिक्खी लैनी जेइयै डोगरी भाशा सखाओ साढ़ी डोगरी भाशा एड्डी शैल भाशा ऐ मिठ्ठी डोगरी ऐ अपना अपनी भाशा सारें लोग अपनी अपनी भाशा बोलदे न हून पंजाबी न ओह् अपनी बोलदे न राज्यस्थान च चली जाओ उ'नें लोकें नी अपनियां भाशां छोड़ियां कुसै बी नी छोड़ी अपनी बोली लेकिन साढ़े लोकें हिंदी ते अंग्रेज़ी सखादियां न अपने बच्चें गी डोगरी सखाओ डोगरी दे एड्डे एड्डे शैल वर्ड न मान इज्जत ऐ ओह्दे च बड़ी डोगरी भाशा च सब किश ऐ बड़ा शैल ऐ सखादियां ई नेईं अज्जकल अस में ते अपने बच्चें गी सखाई दी डोगरी में अपनी डोगरी बोलो हिंदी अंग्रेज़ी स्कूल सिक्खेओ लेकिन घर अस डोगरी बोलने में इ'नेंगी बच्चें गी इ'यै आखनी कि डोगरी बोलो अपनी डोगरी मात्तरी भाशा अहें नी छोड़नी साढ़ा कल्चर ऐ एह्दे गीत डांस ड्रामे सब्भ कुछ बड़ा कुछ ऐ एह्दे च पता नी अज्जकल केह् ऐ लोकें गी हिंदी अंग्रेज़ी कन्नै अपनी भाशा नी छोड़नी अपनी भाशा जरूर बोलनी